भारत में आधे से ज्यादे बेरोजगारी तो सरकारी नौकरी करने की चाहत में हो गई है लगभग नब्बे प्रतिशत इंसान अपनी पढ़ाई करके सरकारी नौकरी करने के बारे में सोचते हैं इसी कारण बेरोजगारी बढ़ते जा रही है सरकारी नौकरी सीमित हो रही है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है इसलिए हर इंसान को सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है ऊपर से सरकारी भर्ती समय पर नहीं हो रही है दो तीन साल एक भर्ती में लग जाते हैं जिसके कारण एक छात्र को कम से कम दो तीन साल लग ही जाते हैं अगर वो पहली बार में उस परीक्षा में सफल हुआ तो वरना तो कितने साल लग जाएँ उसका कोई हिसाब ही नहीं है तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए समाज की भी थोड़ी मानसिकता बदलना जरूरी है हम सबकी सोच भी यही हो गई है कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे बस ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे बिना सरकारी नौकरी करे के तो रिश्ते नाते भी होना देखने को मिलते हैं कम देखने को मिलते हैं तो ऐसे में ऐसे भी ऐसे भी एक छात्र करे तो करे क्या उसने मस्तिष्क में एक ही बात बैठ जाती है कि बस करनी है तो सरकारी नौकरी करनी है वरना समाज में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है इसीलिए एक छात्र अपने जीवन में दो चार साल इसी में लगा देता है अगर नौकरी मिल जाती तो ठीक है वरना छात्र कहीं का नहीं रहता एक तो उसकी उम्र तैयारी करते हुए चली जाती है उसके बाद उसके मन में अपने बस अपने प्रति हीन भावना हो जाती है कि मेरी नौकरी नहीं लगी मैं किसी लायक नहीं हूँ ऊपर से हमारा समाज भी उस छात्र को यही बोल कर परेशान कर देता है कि क्या हुआ अभी तक तेरे बेटे तैयारी कर रहा है ऐसे में उस छात्र का जीवन ऐसा दयनीय हो जाता है कि बस ये यह तो उसका दिल ही जानता है और उसका आत्मविश्वास टूट जाता है क्योंकि अगर इंसान जो चाहता है अगर उसको नहीं मिलता तो वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है बेरोजगारी दूर करने के उपाय किसी के एक बस के बाद की किसी एक के बस की बात तो है नहीं ये सबकी सोच में परिवर्तन से ही बेरोजगारी हटेगी अब सीधी सी बात ये है कोई तो सरकारी नौकर न नौकरी ले नहीं सकता अपनी काबिलियत के हिसाब से जो काम करे उसके लिए वो ही सही रहेगा सो उसे जीवन में आनंद भी मिल जाएगा तो हमारे समाज की सोच ही केवल ऊँचे पद और पैसों से ज्यादे वाले इंसान के प्रति इज्जत की रह गई है बाकी संस्कार और व्यवहार का कोई महत्व नहीं रह गया है तो मेरी बेरोजगारी के प्रति यही राय है ठीक